बाबा हांव मरे कॅफेन बशिल्लो आनी म्हाका अकस्मात उगडास आयलो हांवेन डिजिलॉकराचेर म्हजो नवो नंबर आजून अपडेट करूंक ना म्हाका म्हज्यो गरयजेच्यो सुचोवण्यो आसात त्यो चुकोवपाक नाकात आनी म्हाका ते कशें करतात तें खबर ना म्हाका दिसता पयलीं लॉगीन करपाक पडटा मागीर तो ऑप्शन खंय मेळटा तो खबर ना म्हाका तूं आतां बेकार आसा जाल्यार म्हाका हें करपाक शिकयतलो